ہاں جی ہاں جی میم جی اے کے ٹیلر سے بات کر رہا ہوں میم کس نام سے ارم کے نام سے میم دو ہفتے پہلے جی میم ارم کے نام سے دو ہفتے پہلے آپ نے ہاں جی میم میرے پاس آپ کا آڈر تھا نا میم اچھا میم میں دیکھیے سوری میں معذرت کے ساتھ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں میم تھوڑا سا میں فنکشن میں بزی ہو گیا تھا تو میں دے نہیں پایا تھا میم آپ میرے سے تین دن بعد لے لیجیے گا میں آپ کا پورا آڈر جو ہے میرے پاس ریڈی ہے آپ مجھے وہ تین دن کا اور ٹائم دے دیجیے میم جی میم جی میم اچھا اچھا اچھا میم بتائیے کتنی اور بڑھانی ہے اچھا اچھا میم میں پچاس کے قریب اور میم سائز کیا رہے گا یہی جو سیم بچوں کا سائز تھا اچھا میم دیکھیے میں تو شاپ پہ رہتا ہوں صبح دس سے لے کے شام کے پانچ بجے تک رہتا ہوں ٹھیک ہے میم تو میں آپ کو ہاں میم میں آپ کو آپ نا ایک کام کریے گا تین سے پانچ کے بیچ میں آ جائیے میں تین سے پانچ کے بیچ میں آپ کو مل جاؤں گا اور آپ کو جو ایڈ کرانا ہوگا وہ مجھے نہ ایک بار نوٹ ڈاؤن کرا دیجیے گا ویسے تو میں نے لکھ لیا ہے اور باقی جو ہے آپ آ کے مجھے بتا دیجیے گا اور کچھ اگر کم و بیش ہے یا کچھ آپ کو سائز میں یا کچھ اور ڈزائن اگر آپ کو آگے مطللب کچھ اور ایڈ کرانا ہے تو وہ بھی مجھے بتا دیجیے گا میم جی جی میم میں تین دن بعد بالکل آپ کے یہاں پر میں بھجوا دوں گا ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے اوکے میم اوکے